आं अमानि माबा ओंख्रि बिराद गोब्राब संनानै जानो लुगैदों आंनि लोगोआ सा सासे आंनि लोगोआ संनानै जानायखौ गाोथाव खिन्थाथाददों बेनिखायनो आंबो संनानै जानो लुगैदों आमफाय दा आं सोंनानै लादोंमोन संनायखौ आमफाय दा बावजोबनाय जाबाय बोरै बोरै सङोमोनथाय दा होनबाबो आं संनायथारनानै मानि जानायसै आरो मानि ओंख्रिया मानि सजना बिलाइ ओंख्रि गोबाबजों अमा बेदरजों मानि आं बे ओंख्रिखौ संफेदथाराखै आरो दासिमबो मानि बोरै बोरै सङोमोनथाय मानि बे खिन्थानायखौबो आंनि लोगोआ खिन्थाहददोंमोन आं बेखौबो बावबाय होमबाबो आं संनायथादनोसै आरो मानि आं बेखौ मानि दै गुदुंजों मानि माबाजों सुज'ना बिलाइजों रुगोरनोसै आरो बेथ' आंखौ रुनो थिन्दोंना एवनो थिन्दोंमोन आं बावबाय दा बेनिखायनो आङो दै गुदुंजोंनो बे सजना बिलाइखौ रुनोसै रुनानै आमफ्राय खारै एसे होनोसै खारै एसे होनानै सागं सानोसै आरो सागं साग्लिनानैहाय दोनखांनानै बेनि उनावहाय दा बेदराखौ आङो आंनि गोसोबायदि आं मानि मोदजां एवनायसै आरो एवनानै बिदिनो बान्लु सामब्राम होनायसै होनानैहाय आङो एवनानै मानि बे ओंख्रि गोबाबाव मानि आं होसननोसै आरो होसननानैहाय मोदजां आं गोदौ होनायसै आरो गोदौ होनानै गोदौ होनानैहाय बेदरखौ होसननायसै बेदरखौ होसननानैहाय गोदौ होनानै बिदिनो मस्ला मस्लि देनानैहाय आं होनायसै मानि जागोना जायाथाय संनाया होमबाबो आं मानि बिदिनो संनानैहाय जानो लुबैनायलाय बेखौ संनानै जानायसै आरो बेनि उनावहाय आमफ्राय जाखांनानैहाय उनावहाय लोगोनाव सोंहर फिन्नाय नायसै आरो मा मा होनहरो बिनि उनावहाय संनायाबा जाखोना जादिया लोगोआ खिन्थाहरबा बिदि बिदि संदों आङो मानि दैजों सजना बिलाइजों रुनानैहाय खाददै होनानै रुनानैहाय मानि सागं सानानै दोनथ'नानै बेनिहाय बेदरखौहाय मोजां एवनानै सामब्राम बान्लु होनानै एवनानैहाय बेनिफ्रायहाय बे ओंख्रियावहाय होसन्नानै बेनिफ्राय उनावहाय मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर देनानै होनानैहाय फोमोननानै संनानैहाय जाबायहाय आं जादोंना जायाखैमोनथाय होनानै सोंहरफिन्नायसै आं लोगोनावहाय जानो लुबैनायलाय जानला मोनला संनानै जाथादनाय जानाय आरो आङो जादोंना जायाखै जाबासो मानि गोथावखौहाय मोन्थिनायसै दाना जाखांनानैहाय खिन्थाहदनायसै आरो बेनिफ्रायहाय आमफ्राय नै मा होनबावनांगौ